तो नमस्कार बोलिए जी हमें भी खरीदना है तो यहाँ लखनऊ में खरीदना है पुर में मिल जाएगी आपको या वर्ग फ़ुट के हिसाब से मिलेगी फिर दो हज़ार ढाई हज़ार तीन हज़ार वर्ग फ़ुट मतलब जो भी है जैसी ज़मीन आपको मतलब जो है प्रॉपर में जो है शहर से बिल्कुल जुड़ी हुई लेंगे थोड़ा महंगी मिलेगी और थोड़ा बिच्चे में अगर लेंगे शहर के थोड़ा बहुत दो चार हाँ तो वो थोड़ा सस्ती मिल जाएगी मतलब दो हज़ार में हो जाएगी हाँ दो हज़ार में हो जाएगी और और एक पन्द्रह सौ स्क्वायर फ़ुट में भी मिल जाएगी आप चलिए ना पहले प्लाट देखिए ना जी ठीक है मतलब पाँच सौ स्क्वायर फ़ुट लेना है आप ज़मीन जैसे दो हज़ार में ले रही हैं तो दो हज़ार के हिसाब से पाँच सौ को कर लीजिएगा उसी उतना पैसा बनेगा आपका तो सस्ती भी मिल जाएगी कम रेटों में भी हमें मिलेगी ये नहीं है कि महंगी मिले आप अपनी बजट के हिसाब से अपना लीजिएगा देख लीजिए आप प्लाट देख लीजिएगा पहले उसके हिसाब से मिल जाएगी आपको कन्सेशन भी हो कर दिया जाएगा ऐसा कोई ना हमने बोल दिया दो हज़ार में तो आपको दो ही हज़ार में मिलेगी पहले ही पैसे कम हो जाऍंगे जी हाँ तो उसमें आपको कन्सेशन भी लग जाएगा आपको ये बात नहीं है आप हाँ और जो आपके पास है मतलब तब वो जमा कर दीजिएगा आपका और जो है किस्तों में भी मिल जाती है ज़मीन किस्त वाइज चलेगी जी महिनवारी भी बँधवा सकती हैं आप महिनवारी में भी मिल जाएगी आपको और दो महीने तीन महीने जैसा आप कहेंगी वैसा किस्त लग जाएगी आपकी जब पूरा हो जाएगा टारगेट जब आपका तो आपके काग़ज जो है बनके फिर मिल जाएँगे अनलिमटेड है ठीक है अच्छा नमस्कार आप कल आइएगा देखिएगा पहले प्लाटिंग देखिएगा उसके बाद ले लीजिए ठीक नमस्ते